مجھے بہت اچھے طریقے سے اپنے بچپن کا ایک واقعہ یاد ہے باقی تو کچھ نہیں میں تقریبآٓ چار سال کی تھی تو میں اپنے دروازے کے مین گیٹ پر کھڑی تھی میرے ہاتھ میں کھانے کی کچھ چیز تھیں جسے میں کھا رہی تھی تبھی اچانک ایک بندر میرے پاس آ گیا میں اسے دیکھ کر ڈر گئی تو میں نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے تو میرے پاس تھوڑی دیر رکا اور پھر چلا گیا تو میں ڈر کے امی کے پاس چلی گئی اور وہ بندر پھر چلا گیا